ہندوستان میں ملازمت کا بازار مختلف قطعات میں مختلف ہوتا ہے جس میں آئی ٹی صنعت خدمات تعلیم صحت اور دیگر حوالوں میں ملازمتیں شامل ہیں مثلاً کچھ حوالوں میں تعلیمی سطح کم ہونے کی بنا پر ملازمتیں کم ہوتی ہیں اسی طرح سے ٹکنالوجی کے ترقی کا اثر بھی محسوس ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کو متاثر کرتا ہے جب کہ دوسرے حوالوں میں نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اسی طرح سے حالت کی متغیر ہونے کی بنا پر بھی ملازمتیں متاثر ہوجاتی ہیں یہ چند مسائل ہیں جو ملازمت کے بازار میں مختلف حوالوں میں محسوس ہوتی رہتی ہیں